हाँ भाईयों हम बोल रहे हैं कि सरकारी योजनाएँ का लाभ जितने मिल रहा है आज शौचालय का लाभ हुआ आवास योजना का लाभ हुआ पी एम किसान योजना का लाभ हुआ किसान संबंधित कुछ नहीं जितने फंड आते हैं उस सब का लाभ हुआ लाभ होने में यहाँ पर जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम होती ये है लाभ आ रहा है लेकिन जनता को सही सुझाव नहीं मिल रहा है उनके पास आने का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है प्रतिनिधि लोग बोला यहाँ पर जितने कुछ भी है आज के डेट में मान के चलिए आवास योजना आवास योजना आया आया है ठीक है आने के बाद उसमें जो है आदमी जिनका नाम चयनित होकर के आया है वो आदमी यदि उतना नहीं समझ रहे हैं नहीं उपयोग कर पा रहे हैं तो दूसरे के नाम पर अलॉटमेंट कर दे रहा है उससे अपना मन मर्जी पैसा लेकर के प्रतिनिधि लोग तब पर भी इंद्रा आवास उसको दे दे रहा है जब उस पर जाँच बैठता है जाँच बैठने के बाद तब पता लगता है जे दूसरे आदमी के नाम का आवास योजना का लाभ था ये दूसरे आदमी को दे दिया गया है इसी कारण वश जैसे की शौचालय में भी वही है शौचालय में भी बारह हज़ार रुपया सरकार में राशि तय की बारह हज़ार रुपया आया यहाँ पर जितने भी थे उनके कर्मचारी लोग उ बताएँ जो हमें दो हज़ार रुपया दीजिएगा आपको तब बारह हज़ार रुपया मिलेगा यानी बारह हज़ार में से दो हज़ार रुपया उ ले लिए दस हज़ार रुपया पार्टी को मिला उ दस हज़ार में शौचालय बन पाएगा नहीं न क्योंकि दस हज़ार में क्या शौचालय बनेगा हाँ आप एक रिंग टंकी करवा करके करेंगे तो उसमें भी आपको बीस से पच्चीस हज़ार रुपया लगेगा क्योंकि महँगाई इतना बढ़ चुका हुआ है इसी कारण ये बहुत सारे फंड है आज मनरेगा का फंड है वृक्षारोपण का फंड है बहुत सारे सरकार फंड में कमी नहीं किए हैं लेकिन वे सही जगह नहीं पहुँच पा रहे हैं हाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं जिसके कारण है हम में अपमें कमी है हम में आपकी यही कमी है जे हम आप लोग उसको जागरूकता नहीं कर रहे हैं उस पर जागरूकता करिए जागिये जगिएगा तभी जाकर के कुछ लाभ मिलने वाला है नहीं जगियेगा उ लाभ नहीं मिल पाएगा इसमें सभी कोई एक साथ आवाज उठाइए आवाज उठाने के बाद उस पर लड़िये हासिल करिए जी ये हमारा संपत्ति है सरकार ने जो भेजा है वो आम जनता के लिए भेजा हैना ये सारा संपत्ति का हकदार आम जनता है सरकार का काम है देना लेकिन आम जनता का काम है हमें इसे कैसे लेना है किस तरह लेना है इसके बारे में सब कुछ जानना पड़ता है समझना पड़ता है समझ करके सब कुछ देख रेख करके होता है होने के बाद इसमें जितने कुछ आज पी एम किसान पी एम किसान किसान की खेती के लिए प्रधानमंत्री फंड से हर चार महीने पर दो हज़ार रुपया करके किस्त आता है साल का छ हज़ार रुपया है वो किसानों के लिए है इसलिए कि किसान को खेती के समय कोई दिक्कत ना हो उससे उनका सहूलियत हो उनसे वो खाद खरीद सके बीज खरीद सके इसी कारण हर चार महीने पर दो हज़ार रुपया का क़िस्त पी एम ठंड से आ रहा है जिसके जिससे जनताओं कि बहुत सारी सुविधाएँ मिल रही है इस सुविधा के लाभ से किसान लोग खुश हैं जो सरकार के तरफ से हमें मदद मिल रहा है यही सब बात को लेकर के हम आप एक साथ इस सब पर अमल करें अमल करने के बाद इसका चयनित करें जहर तक की यह चयनित हो जाए तो हम लोग खुशहाल जिंदगी बिता पाएंगे खुशहाल रहेंगे हमारे आने वाले बच्चों को भविष्य में कभी कोई दिक्कत ना हो धन्यवाद